आं खस्थ'आथ' खस्थ' मोनबोखाबाय गोदो गैयामोन जानोबो गैयामोन फिसा फिसौफोरखौ मालायनाव माइरं बिनो थांब्लाबो रायजाबायोमोन आङो ओंखाम गोजां लायनो थांब्लाबो नोंस्रा गैया होननान रायजालायोमोनहाय गोसोआवसो दंसै खुनुरुखुम दा इसोरा अननानै एसे बारगहां मोननाय बादि मोनबाय आरो आङो फिसाफोरनि सायाव बोरायाथ' बोराय बिदिनोसै बेमारि बोरायखौ नायनो ना फिसाफोरनो जानाय लोंनाय बुथुमनो खस्थ'आव गोलैथारदों आङो इसोरसो मिथिसिगोन माथो बुंबावनो मानसिफ्रा बुंब्लाबो हय सानखाया बिसास खालायलाया ना खथ' रायजादों आङो माइरं बिहैनाय ओंखाम गोजां बिहैनाय सिथ्ला गाबानो मोखां नायजालायि जादों आं आंनि बायदि खस्थ' गैया रावबो गोदोबो बिनो दाबो बिनो खामानि मावाबानो ग'वा थोरसि लथा सुनांगौ सिथ्ला सिबनांगौ गोबोर गारनांगौ खाफाल गैयिया गैयिखाहाय नामाथायबो नंलायलांसैहां खाफालाव लिरनायानो दानखेब्लाबो दाननो हाया लिरनाय थाखाब्लानो दानानो लिरनाय थाखाब्ला थैजासे बेनो थांगोन नामाथायबो नंलायलाङो आंहा मालाय आथिङाव लिरब्लासो गालिन गुलिन थाङोनो खाफालाव लिरनायखौ दाननो हायानो बिदिनो होनोहाय मानसिफ्रा नोंगौबो नामाबो नंलायलांबाय आं जेंनाफोरखौनो सानबाबो सानस'खनो हाला गोदोबो खस्थ' दा एसे हां मोननाय जादों आरो एसे फिसाफोर देरस्र'ना फिसाफ्रानो दा जाहोबाय लोमजानायफ्राथ' जोबखाया आंना लोमजाबाय थायो दाख्लैसो गोसा लोमजाखांबाय